जोंनि गामियाव गासैबो मानसिफ्रा रायजोनि मानसिफ्रा होनो गथ' गथाइफोरखौ पलिअनिफ्राय रैखाथि होनो मा खालामो होननाय सोदोबआ बेनो जोङो जोंनि गामियाव गासिबो माने उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ पलिअ दौनाय आरो थिखा होनाय आरो बेनिफ्राय साब सिखोन लाखिनाय इस्कलआव थोनहरनाय स्कुलनिफ्राय गथ'फोर स्कुलआव गथ'फोरखौ दोनबोनाय आरो दोनलांनाय आरो बेनिफ्राय जोंनि बे आसा खरमि एबा अंगनावादि खर्मि बिथांमोनहा जोंनि बे गामियाव फैनानै प्रटेक जिखिनि माबा फैयो नियम फैयो बे नियमफोरखौ फालन खालामफैयो जोंनि बे एलपि स्कुलआवनो जा जोंनि नैबे दा क्लाब न'आनो जा बे क्लाब न' आरो एल पि स्कुलआव फैनानै बिथांमोनहा पलिअखौ मोजाङै दौफैयो आरो मोजाङै जोथोन लानो थिनो गुबुन गुबन गथ'फ्रा एसे नोरजियाफ्रा पलिअ दौजानानै सोरबाया एसे लोमजाज्रो जायो बे लोमजाज्रो जादोंब्लाबो जेबो गिनांगौ गैया होननानै बिथांमोनहा जोंखौ माबा होयो आरो माने गिगा होयो गिगा होनायखाय जोंबो जोबोद मोजां दौखांनायनि उनाव खुनु बिजि थुवा आरो बेनिफ्राय खुनु थेब्लेटफोरखौ जाहोआ दा बिदि हिसाबै सोरबा सोरबा एसे नोरजिया गथ'फ्रा लोमजानाय अनुभब जायो बे नोरजिया गथ'फ्रा अनुभब जानायनि जाहोना जेबो नङा माने मुलिया एकसन होबाय होननानै बिथांमोनहा जोंखौ फोरमायो जोंखौ फोरमायनाय हिसाबै जोंबो गोजोन मोनो दा पलिअखौ जायफोर बेकवार्ड प्लेस नि मानसिफ्रा मोनजाया बिथांमोननि गथ'फोरखौ एसे नोरजिया लोरबां बिदि जानाय बायदि जों नुयो दा ओरै बिदिनो जोंनि बे रिजार्भ ओनसोलफोराव जोङो थाङोब्ला नुयो माने नोरजिया स्कुल फरायब्लाबो फरा सुनायाव एसेबां गोसो गैया गैया गोसो गैया गैया जानाय नुयो नुनो मोनो आरो थिक बिदिनो जों पलिअखौ साफ्रोमबो बिमा बिफा रायजो राजा दा जोङो गामिनि एसे दैदेनगिरि हिसाबै जोङो बुजाइयो जोङो बुङो जे बिदि बिदि पलिअखौ जों जेब्लाबो होनांगौ पलिअखौ होखांनायनि उनाव जोङो मोजाङै जोथोन लानांगौ साब सिखोन खालामनानै गथ'फोरखौ द्रेस गानहोनानै जों इस्कुलआव थोनहरो आरो बिनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बिमा आरो बिफा नायबा बिबौ बिबैफ्रा दोनलाङो आरो लाइयो स्कुलनिफ्राय ओमफ्राय उनाव ग्रोब बेबायदिनो जोङो मोजाङैनो बुजायनानै साजायनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोजाङै बुंनानै बुङो जे नांलाय खमलाय खालाम नाङा न'खराव नांलाय बुलाय सोलाय जालायनो नाङा जोङो प्रतेक जोंनि बे गामियारिनि मानसिफ्रा गासिबो हाजिरा मुजिरा मावना जाग्रा मानसि दा बेबायदिब्लाबो जोङो बे संसार जानाय न'खर जानायाव मोजाङै जोङो आसा खालामनानै खालामनांगौ माने दिनैनि गथ'आ गामोननि नागरिक जायो गाबोननि नागरिकआ गाबोननि मन्त्री एम एल ए जागोन होननानै जोङो गोबांथार मानसिफोरखौ गोबांथार जोङो बोसोन होयो दा बेबायदि हिसाबै गामिनि मानसिफोरजों मोजां मोनजानाय हाबाखौ जों मावो गावबुरा प्रेसिदेन्त सेक्रटारि बेसोरो मोजां रों रोंगौथि गोनां मानसिफोरखौनो दोननाय जायो गामियाव दा बेबायदिनो पलिअनिफ्राय रैखा पलिअखौ दौवाब्ला मानसिया रैखा मोननाया जोबोद गोब्राब मानो होनब्ला बिथाङा जे एसे गथ'आ जि गथ'आ एसे लोमजाबाय बे लोमजानाया बारानिफ्राय बारा जायो माने बे पलिअ मोनाखै हयथ पलिअ मोनजायै गथ'फ्रा हयथ बेंगुरा बेंगुरिबो जागोन आरो हयथ' खाना खानि लेंग्रा लेंग्रि खोमा खोनायै मेगन मेगन नुवै बायदि बायदि बेमार गोग्लैनाय जायो दा बादि बिदि बेमाराव गोग्लैनायखायनो दा जोंहा गरिब न'खरफ्रा मोजाङै गिदिर मोजां डाक्टारनाव दिन्थिहैनो हाया जायो दा बेनिखायनो पलिअआ जोंनि गोनांथार आरो बे पलिअआ जेसेबां जोंनि बे भारत गभार्नमेन्ट तथा आसाम गभार्नमेन्ट थागोन अब्लासिमलागै बे जोंनि बे पलिअआ जेब्लाबो जोंखौ माने मददआरि हेफाजाब होथों होननानै जों बेखौनो सान्दों बे पलिअनिफ्राय मानसिआ गोबांथार आरो बेमार आजारनिफ्राय माबायो बारग'यो बे पलिअआनो जाहैबाय जोंनि गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव गोसारनाय आरो मोनसे बिराथ बेसेन गोसा जोंनि बे जिउ खांनायाव बे पलिअखौ जों जेब्लाबो नागारनो हाया